हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे एन जी ओ एवं सरकारी समितियाँ हैं जो की मत्स्य पालन में बहुत सारी मदद करती हैं वह एन जी ओ और सरकारी समितियाँ हमें मत्स्य पालन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करती हैं हमें मत्स्य पालन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों को हमें थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को हमें बताती हैं किस तरीके से हम मत्स्य पालन में अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और हम किन चीज़ों को नज़र अंदाज करेंगे या किन चीज़ों को नहीं अपनाएँगे तो इससे मत्स्य पालन में हमें नुकसान होगा यह सारी चीज़ें हमें बताती हैं मत्स्य पालन के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए आसपास किन किस तरह के किस तरह के पेड़ पौधे या उन्हें किस तरह का भोजन खिलाना चाहिए यह सारी चीज़ें इन सभी जानकारियों के बारे में यह सरकारी समितियाँ और एन जी ओ हमें बताती हैं यहाँ तक वह मत्स्य पालन में मत्स्य को क्या खिलाना चाहिए वह खिलाने वाली वस्तुएँ कहाँ पर या उनका भोजन कहाँ पर मिलेगा हमें कहाँ मतलब उनका भोजन किन जगहों पर अच्छी क्वालिटी में मिल सकता है यह सारी चीज़ें हमें अपने आसपास के एन जी ओ एवं सरकारी समितियों के द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है और हम इस जानकारी का उपयोग करते हैं एवं मत्स्य पालन में अधिक से अधिक लाभ भी उठाते हैं मत्स्य पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिसके जरिए यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही अच्छा लाभ उठाते हैं